नोगोर आरो गामि ओनसोलनि गेलेमु गेलेनायनि फारागथिया मा नोगोर आरो गामिनि फारागथि जेबो थाया बाव बेनोल' नोगोरारि गेलेनाय बा गामियारि गेलेनाय फारगाथिया मा नोगोरारियाव जा रोंगोथि बा डेभेलप जायो गामि ओनसोलाव एसे खम जायो बेखौ बोखांनो थाखाय नोगोरारि मानसिफोरा गामि गामि हाबनानै बा फोरोंनायनि लामायाव लाबोयो खाबु होयो बिजों लोगोसे डेभेलप जानायनि खामानि मावो नोगोरारिनि गेलेनाय आरो गामियारि गेलेनाय फारागथिया बेनो